बेंकफोरा जों थानाय जायगानिफ्राय थाम किल'मिटार गोजानाव दं गंसे आरो खायफाया जोंनि गामिनिफ्राय नैजि किल'मिटार गोजानाव दं आरो मोननैसोआ नैजिथाम किल'मिटार गोजानाव दं बेबायदियैनो जों बांसिन गामिनिफ्राय नैजि किल'मिटार गोजानाव थानाय मंगलदै होननाय टाउनाव जों बांसिन थांलाय फैलाय खालामनाय जायो आरो बांसिन बै बेंकआव जों ट्रान्जेकसन खालामनाय जायो आरो जाय जाय सुबुङा गामियारि बेंक बाहायो बिथांमोना गामिनिफ्राय थाम किल'मिटार गोजानाव थानाय ग्रामिन बिकास बेंकआवनो ट्रानजेकसन खालामनाय जायो बा थांनाय जायो आरोबाव बैसोगोराफोरखौ मदद खालामनो थाखाय एजेन्टफोरा जोंनि गामिनिसिम फैया आरो जों नुनो मोनाखै दासिमहालागै जे एजेन्टफोरा जोंनि गामिसिम फैनायखौ जों थाङोब्ला एसे एनै मदद खालामो खालामनायखौ नुनो मोन्दों बेबायदिनो बिथां एजेन्टफोरा मा खालामो जों बेखौ मिन्थिया जों जाहाथे जोंनिसिम फैनायखौ जों नुनो मोना आरोकि